میں نے اپنی زندگی میں کئی اہم سبق سیکھے ہیں اور ان سے بہت متاثر بھی ہوا ہوں پہلا سبق جو میں نے سیکھا ہے وہ ہے علم کا، کہ ہم میں کسی بھی برائی سے کسی بھی راستے میں چلنے سے یا کسی بھی پریشانی کا سامنا کر نے میں علم سب زیادہ اہمیت رکھتا ہے علم سے ہی ہم ہر کیفیت کو معلوم کر سکتے ہیں علم بہت ضروری ہے یہی وجہ رہی ہے کہ سب سے زیادہ علم سے ہی متاثر ہوا ہوں علم والوں نے علم کی ہی بات کری دوسرا لوگوں کے تجربے سے، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے تجربہ کار لوگوں سے ہی بات کرنی چاہیے، جس سے کہ ہم اچھے سے اس کام کو انجام دے سکیں تجربہ سے ایک کام کی اچھائی برائی سامنے آجاتی ہیں تجربہ کار لوگوں کے پاس اچھائی اور برائی سب سبق رہتا ہے تیسرا میں نے سیکھا ہے اپنے آپ پہ بھروسہ رکھنا اور خود ہی سارے فیصلے لینا خود سے فیصلے لینے میں خود پہ بھروسہ قائم ہوتا ہے امید بڑھتی ہے اور جب کامیابی حاصل ہوتی ہے تو خود کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے تو خود پہ بھروسہ کرنے کے لیے خود سے فیصلہ لینا یہ تینوں چیزیں، بہت اہم سبق رہی میری زندگی میں اور سب سے زیادہ متاثر میں رہا انہی تین سبقوں سے